औ आंहा उन्दै समनिफ्रायनो मोनसे थांखि दङमोन बै थांखिखौ जाफुंहोनो आङो उन्दैनिफ्रायनो फरायनायखौ जोब्बोद गोसो होदोंमोन उन्दैनिफ्रायनो आङो फुंनि समाव फरायनाय मोनाबिलिनि समाव फरायनायखौ जोबोद गोसो होखादोंमोन गेदेर गेदेरफोरनि बुंनायफोरखौबो आं खोनासंदोंमोन गेदेर गेदेरफोरनि बुजायनायफोरखौबो आं लादोंमोन बेनि थाखायनो आं सानसे सासे गेदेद मानसि जागोन होन्नानै आङो थांखि लादोंमोन आंनि गुबै थांखियानो जाबाय स्कुलनि फोरोंगिरि जानाय बे स्कुल फोरोंगिरि जानायनि थाखायनो आङो जोबोद गोसो होनानै फरायबोदोंमोन फरायै फरायै फरायनानै आङो मोनसे समाव मेट्रिक फाइनाल होफैदोंमोन बेहाय आङो मा सेथि थाखोयावनो उथ्रिनो हादोंमोन सेथि थाखोयाव उथ्रिनो हानानै आङो दिग्रि लेबेलखौबो आङो फरायलांजोबदोंमोन फरायलांनायनि उनाव आङो मास्टार फरायखांनायनि उनाव आङो मा इन्टारबिउफोरबो होदोंमोन इस्कुलनि सासे फोरोंगिरि जानो होन्नानै नाथाय आङो मा स्कुलनि फोरोंगिरिखौ जानो नाजासेयावबो दिनै जाफैनो हायासै अब्लाबो आंहा मोनसे थांखि दङ जाय थांखिखौ आङो आं हायाखैब्लाबो आंनि फिसाफोरखौ जाहाथे सानसे फरायहोनानै गिदिर गोलाव खालामनो हायो बा आङो बिसोरखौनो मा सानसे सासे फोरोंगिरि महरै दिन्थिनो हायो दिनै आंनि थांखिया बै इस्कुलनि फोरोंगिरि जानो लुबैनायानो आंनि मेइन थांखिमोन अब्लाबो दिनै आं जाफुंफैनो हायाखैब्लाबो आंनि उन्दै उन्दै गथ' आंनि फिसा हौवाफोरखौनो आङो मा सानसे जाफुं होथारगोन होन्नानै आं मा गोसोयाव थांखि लानाय जादों